हेलो सर क्या मेरी बात वर्मा ट्रेवल से हो रही है सर मुझे बस बुक करानी थी सर हम तीन दिनों के लिए घूमने जाना चाह रहे थे जिसमें हम दोस्तों के साथ जा रहें हैं सर मैं आपका नियमित कश्टमर हूँ जिसमें मैं बैतुल से होशंगाबाद डेली जाती हूँ सर मुझे बस बस का किराया कितना है चालीस हज़ार सर उससे कम नहीं हो सकता सर मैं आपका नियमित कश्टमर हूँ मुझे उसमें छूट मिलनी चाहिए सर मुझे पैंतीस हज़ार तक चाहिए था यस सर यस सर सर मैं बक बस बुक करा लेती हूँ सर उसमें डिस्काउंट करके पैंतीस हज़ार कर लो ठीक है सर धन्यवाद सर पेमेंट ऑनलाइन या कैस यस सर मैं पेटीएम से आपको करवा देती हूँ ठीक है सर धन्यवाद